हाँ कौन कौन लेने आए हैं कौन कौन गास रखते हैं बोलिए हम खरदे वाला है

हाँ हाँ हाँ

ठीक है

ठीक है आपसे ही लेंगे

ठीक है हाँ हाँ ठीक है

ठीक है ठीक है यहीं से ले हाँ ढूँढ़कर हम देखते हैं लेने के लिए आए हैं तो लेंगे न

ठीक है हम देखते हैं घूमकर लेना है लेने आना है तो लेंगे ही देखते हैं कौन अच्छा लगते हैं

ठीक है

लेंगे ही हाँ हाँ ले लेंगे

ठीक है लेंगे ठीक है